असांजे भारत देश में अलॻि अलॻि प्रकार जा पकवान आहिनि जीअ पानीपूरी थी पाव भाजी थी इडली सांभर थियो जंहिंखे अलॻि अलॻि माण्हूं पंहिंजे चाव सां खाईंदा आहिनि पंहिंजे पसंदि जे हिसाबु सां हुन मां हिकु पकवान आहे बटर चिकन जो जाम माण्हुनि खे वणंदो आहे हुनखे वधीक प्रस्थिती ठाहींदी आहे उनजा मसाला मसालनि जी ॻाल्हि कजे त हेड कारा मिर्च हीअ असांजे भारत देश में जाम पाईजंदा आहिनि जो की हर रोटीअ खे हर पकवान खे कुझु वधीक ई उनमें स्वादु ॾींदा आहिनि